جی ہاں میری پینٹنگ جو ہے اسکول میں جاتی ہے میگزین میں بھی چھپتی ہے کالج میں بھی جاتی ہے کالج میں کالج کے حساب سے ہوتی ہے میگزین میں سوشل ہوتی ہے اور اسکول میں بچوں کے ایجوکیشن کے حساب سے ہوتی ہے اور بہت سی جگہ ہماری پینٹنگ جاتی ہے ہمارے لوگوں کے پاس بھی ہماری پیٹنگ گئی جو لوگ ہمارے گھر پہ آتے ہیں ان کو بھی بہت پسند آتی ہے وہ بھی لے کر جاتے ہیں اور